हैलो अंजी आं तुस कु'न बोल्ला दे अच्छा होना पंदरां सौ बड़ा बूरा हाल अज्जकल त्रैऽ ज्हार ले दे साढ़े पंदरां सौ ऐ साढ़े अद्धा अच्छा तुसें दौ घैंटे आस्तै औना नाईट स्टे करना नी नाईट स्टे करना नी बाऽ रातीं रौह्ना नी इत्थें हॉस्टल आं ते पूरी रातीं दा पंदरां सौ आक्खा ना अं आं बोल त्रैऽ सौ आं सारा कुछ मिली जाना तुसेंगी रुट्टी बी उत्थें मिली जानी कुसै केह् बनाना होऐ

नेईं इत्थें बी गंद पाइयै

हैलो नेईं नेईं नेईं इत्थें निं हैन बंदर ओह् यरो इंया इनें लोकें खप्प पाई दी तुस आई जायो साढ़े साढ़ा तुस पूरा हॉस्टल गै लेई जायो तुस रुट्टी खाह्गे नी साढ़े उत्थें तुसें एक्स्ट्रा देने पौने रुट्टियै दे पैसे देने पौने की पंदरां सौ रपेआ होआ आं कुसै दे आवा दी ही बाकी सारा किश शैल ऐ

नेईं नेईं बंदर निं हैन ओह् यरो इंया आं जी आइये तुस तुसें सबेरै आना शामीं आना चलो ठीक ऐ भी ठीक ऐ